अरुणाचल प्रदेश होई गेआ उसदे बाद उत्तर प्रदेश होई गेआ गोबा होई गेआ सिक्कम होई गेआ ते हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर ते बिहार